राजस्थान में ॿारनि जो पढ़ाई छॾण जो इहो ई मुख्य कारणु आहे त बेरोजगारी बेरोजगारी जे कारणु घणेई ॿार पढ़ी न सघंदा आहिनि देश में बि ग़रीबी जो मुख्य कारणु ई बेरोजगारी आहे बेरोज़गारी जे कारण ॿार पढ़ाई छॾे ॾींदा आहिनि ऐं हिन करे अनुपस्थित थींदा आहिनि अगरि कंहिं ॿार जो स्कूल में एडमिशन थियलु हूंदो आहे त बि उहो बेरोज़गारी जे चकर में कम ते लॻी वेंदो आहे ऐं हिन करे स्कूल में न अची सघंदो आहे ऐं पंहिंजी पढ़ाई बि पूरी न सघंदो आहे माउ पीउ बि ॿारनि जी पढ़ाई ते ध्यान न ॾींदा आहिनि हिन करे ॿार बि पढ़ी न सघंदा आहिनि ऐं त जल्दी सां कम ते लॻी वेंदा आहिनि ऐं अॻियां वञी करे इहो ॾाढी दिक़त ॾींदो आहे हिन करे त शिक्षा प्रणाली में मां सरकार हिननि ते रोकताम हई आहे त ऐं घणेई कार्यक्रम कराईंदी आहे त माण्हुनि में जागरुक्ता वधाइण जो प्रोग्राम बि थींदा आहिनि त माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए सघनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइणु लिखाइणु न त कम ते न लॻाइनि जेके ॿार कम ते लॻियलु आहिनि हुननि जे लाइ बि घणेई प्रोग्राम थींदा आहिनि त ॿार पढ़ी सघनि